मुहिंजो इहो ई उदेश्य आहे त मां जेकी पंहिंजे अङण में भाॼियूं ऐं फ्रूट पोखिया आहिनि उहे अॻिते हली करे ॾाढा सुठा वॾा थींदा छाकणि त मां हुननि खे टाइम टू टाइम खाद खोराक कंदी आहियां हुन खे टाइम अनुसार उस मिले थी हवा मिले थी त ही वॾा थींदा ॿी ॻाल्हि त तव्हां सभु ॾिसी रहिया आहियो हाणे हुननि भाॼियुनि में उहा को टेस्ट बची कोन आहे ॾियो पो ॾीहुं भाॼियूं जेकी आहिनि उहो सुयुनि सां पोखिजनि थियूं जहिंजे करे ॾाढियूं बीमारीयूं थियनि थियूं इन करे जेके बि मां हाणे भाॼियूं पोखियूं आहिनि फ्रूट पोखिया आहिनि उहो अॻिते हली करे सुठा निकरंदा जंहिंखे खाइ करे मां कॾहिं कोन बिमार थीयंदसि ऐं हमेशा चुस्त रहंदसि